جی سر بتائیے کون بول رہیں جی جی جی سر کیا سیوا کروں آپ کی اچھا اچھا وہ آج جی گاڑی تو بہت ساری ہے پر آپ کہاں سے بات کر رہیں میں جان سکتا ہوں اچھا تو آپ کا مطلب بجٹ کتنے کا ہے اچھا اچھا تو آپ ایم آئی پہ تو ایم آئی پہ آپ کتنا دے سکتے ہیں شروع میں تو میں بنا دوں گا آپ کے لیے ویسے بھی آفر چل رہا ہے آپ ایک بار دکان پہ آتے تو بیٹھ کے بات کر لیتے اچھے سے اور نہیں تو آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک منٹ میں بتاتا ہوں دیکھ کے تو آپ پہلا انکم آپ کا مطلب ایم آئی پہ لینا ہے تو پچاس ہزار کم سے کم آپ جمع کروا دیجیے اور ڈاکومینٹس وغیرہ ایک آدھار کاڈ دے دیجیے گا اور بینک اکاؤنٹ اور پین کاڈ اور کچھ پراپرٹی کا کاغذ وغیرہ جی جی جی نکل جائے گی بالکل آپ بتا دیجیے کب آنا ہو تو میں لوکیشن بھیج دوں کیا واٹسیپ پہ آپ کو جی ہاں تو سر ویسے بھی آفر چل رہا ہے اور آپ نے اچھے سمئے پہ کال کیا ہے تو آپ کے لیے میں اچھے سے اچھا آفر دکھلاؤں گا اور آپ کے لیے مطلب جیسے بھی ہو سکے اپنے سمجھ کر خدمت کروں گا آپ کے لیے تو کب آنا چاہیں گے آپ کب آنا چاہیں گے آپ